दे बुं

बागानाथ' बुरजा बुरजा जायो बागान ना कुन्टेल मोननायाथ' मोननो हागौ ओमफ्राय दामआसो

ए आंथ' मा बुंनो जायखिजाया बे गय बागान माबा कुन्टेल हरग्राफोरखौसो सोंनांगोन माथो बुङो एसे दामफोरखौ बुरजा बुरजा बा कुन्टेलाव दुइ हाजार तिन हाजार आराइ हाजार होननानै बुङो दा सोंनानैसो माबा नांगोन नागिरनायाथ' नागिरगोन माबागोन र' आं नागिरनानै हरगोन बेसेबां नांगौ एसे माबा हो टाइम होनानै माबानानै दोनगोन आं नागिरनानै नों दे मावनांगौ बिदिनो मावाब्लालाय माथो मावनानै जाब्लासो मोनजायोनालाय बेखायनो मावनांगौ ओमफ्राय दा लानायसो पन्साससो लानोसै पन्सास कुन्टेलसो औ पन्सास कुन्टेल लायोब्ला दामखौ दुइ आराइ खालामसै तिनखौ खालामला नामा हानायमानि खमायसै हाब मारै फैनांगौ लाबआथ' जागोन र' मोनगोन आरो आंनोबोथ' होनांगोन नों एसे औ दे दे औ औ दे जागोन दे दोन